ओरै लामाया माबायदिब्रा खारिगावथिं थांनायफ्रालाय सामथाइबारिसिम खारिगाव

बबे बबेजों थांजायो बारस' बुरस' लामाफोर दंना गैया जाखो सजा सजि सिद्दा थांनायखौल' मोनथिगौ आरो बबेजोंबा थांनायफोर गैया होनबा खना खनलाजों ओरै बिसमुरि ओरै माबाफोरजों खोनाला बायदोंमोन आं दहाय सोंनायाव सासे मानसिया बुंदोंमोन बेजोंबा मा बायदिथाय लामाफ्रा बिसमुरि ओरै खारिगाव ओरै थोंजों साहा थांनायजोंलाय मा बायदि जाखो लामाफ्रालाय

बासुगाव लांनाया माथो ससे थांनायावनो माथो माबा अन्थाय खंख्ला खंख्लिसो नुला बायबाय माथो ओरै दिग्दार मोनदों आं माबाफोरजोंबो थांनो हायवे जों गेदा गेदि जानायखायबो बेनिखायनो बालाय लाङो एसे दे नों बारा मोनथियाबालाय दे आं सोरनावबा सोंनोसै दे दोनथ'दो होनबा दे